نوزائیدہ بچوں کو صاف ستھرا ماحول دینے کے اقدامات ہاتھوں کی صفائی بیبی کو چھونے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا ضروری ہے تاکہ جرمس نہ پھیلیں صفائی کا خاص خیال بےبی کے کمرے کپڑوں بستر اور کھلونوں کو روزانہ صاف کیا جاتا ہے ہوا دار کمرہ کمرہ تازہ ہوا اور دھوپ والا ہونا چاہیے تا کہ جرمس نہ پھیلیں دودھ پلانے میں احتیاط ماں کو دودھ پلانے سے پہلے ہاتھوں اور جسم کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے ویکسینیشن بچوں کو وقت پر حفاظتی ٹیکے لگوانے چاہئیں تا کہ بیماریوں سے محفوظ رہیں بچے کے کپڑے اور نیپی بار بار بدنے جائیں اور گندے کپڑوں کو فوراً الگ کر کے دھویا جائے رشتتے داروں اور مہمانوں سے احتیاط جو لوگ بیمار ہوں انہیں بچے کے قریب نہ آنے دیا جائے